मैथिलीके भाषाक लेल एहि बीचमे बहुत ज्यादा मिडिया आओर टेलीविजन असल प्रिन्ट जे पेपर नया नया अखन छपि रहल अछि जाहिमे एहि बातके लऽ के हम गौरव गौरवान्वित महसूस करैत छी कि हमरा मैथिली भाषामे पेपर अबैत अछि हमरा गाम घरके हमरा आसपासके हमरा जिल हमरा जिलाके से बहुत से बहुत बहुत से खबर चर्चा हमरा मैथिलीमे देखय लेल भेटैत अछि हमरा जे पढ़ पेपर आबैत अछि जे अखबार आबैत अछि ओहिमे मैथिली भाषामे हमरा पढ़ पढ़बाक लेल भेटैत अछि मैथिली भाषामे हमरा ज्यादा से रुचि आबैत अछि जिनका जिनका मैथिली भाषामे पढ़िके आनन्दित अखबार पढ़िके आनन्दित होइत छी जेकि आओर नीक लागैत अछि आओर एहिसँ की होइत अछि कि हमरा मैथिली भाषाके प्रचार प्रसार सेहो भऽ रहल अछि आ हमरा मैथिली भाषामे उपन्यास ढेर सारा रहैत अछि आओर हमर मैथिली भाषाके ऊपर अयबाक उत्थान लेल हमर बड़ बुजुर्ग गाम घरके लोक बहुत आगाँ काम कऽ रहल छथि जाहिमे मिडिया टेलीविजनकेँ बहुत बहुत आभार छनि आओर ई हमरा मैथिली भाषाकेँ बहुत आगे लऽ के जा रहल छथि मैथिली भाषा एक एहन भाषा अछि जेकि बहुत ही प्यारी भाषा अछि ई मैथिली भाषा अहाँकेँ कोनो आओर ठाम भेटत नहि सुनयलेल मैथिली मिथिला जे एहन अछि जतय माता सीताजीके जन्म भेल छनि आओर ई बहुत आओर कतहु अहाँ देश विदेशमे जेबै एतुका मैथिली भाषा सुनिके लोक अहाँके तरफ आकर्षण होइत अछि मैथिली भाषा एक एहन अछि जाहिके बारेमे जाहिके बारेमे एक नया नया नव नव कहानी नव नव उपन्यास बहुत अहाँकेँ पुरानसँ पुरानो अछि नव नव सेहो अछि से बहुत पहिने सिर्फ एनाहिते राखल छल जेकि आब मिडिया टेलीविजन आओर प्रिन्ट सन मिडियाके कारण हमरासभ लग देश विदेशसँ या आ एतयसँ देश विदेश क्षण मिनटोमे ई पहुँच जाइत अछि